हय म्हजे कडेन पुस्तकांची माळ आसा ती म्हणल्यार द इममॉटल्स ऑफ मेलुहा द सिक्रेट्स ऑफ दी नागा सीता वॉरियर ऑफ मिथिला रावण एनिमी ऑफ आर्य अवतार आनी शिवा ट्रायलॉजी हीं सगलीं बुकां वाचपा फाटलें इतलेंच कारण की म्हाका पुराण कथा खूब आवाडटा